हाँ हमारे यहाँ पर काफ़ी ऐसे पूजा के स्थान हैं जहाँ पर पारंपरिक तरीक़ों से जो है पूजाएँ किए जाती हैं और अगर बात क्या है कि यहाँ परंपरा और त्यौहार जो ज़िले के समुदाय में कैसे पहचाना जाता है कैसे योगदान देते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एक रिचुअल होता है अपना हर मतलब उनका हर जो कहते हैं ना कि उस व्रत को ले कर सब का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी का पूजा करने का तरीक़ा कैसा होता है किसी का पूजा करने का तरीक़ा कैसा होता है तो इन्हीं सब से जो है हम उनको पहचान लेते कि अच्छा ये इस समुदाय के लोग हैं और यहाँ पर जा कर देखा जाए तो और बहुत तरह के सांस्कृतिक परंपराओं से त्यौहार मनाएं जाते हैं जिन से जो वो हर जो समुदाय की अलग पहचान बन जाती है और हमारे साल में कई बड़े त्यौहार मनाए जाते जैसे तीज का व्रत है तो पूरे राजस्थान में तीज का जो व्रत है बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है उसके बाद आस माता का व्रत जो आता है यहाँ पर और एक और व्रत आता है मैं उसका शायद नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो वह भी साल में एक बार जब आता है दशा माता का व्रत होता है वो तो वह भी बहुत ही अच्छे से पूरे साल भर में बोहोत ही मतलब कहते हैं ना बहुत धूम धाम से मानाया जाता है उसके बाद अगर यहाँ पर जैसे है बूंदी फेस्टिवल ब्रिज होली ये सभी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर जो फेमस है तो सभी का जो है अपना अपना अलग रिचुअल्स होते हैं सभी सब जो संस्थान है ना जो समुदाय हैं वो अपने अलग व्रत की पूजाओं के कारण पहचाने जाते हैं